हां जी में कठुए दी रैह्ने आह्ली ऐं में पोल्ट्री फार्म दे बारे च तुसेंगी कुछ बताना चाह्न्नी आं जिन्नी मिगी जानकारी ऐ इस गल्ल दी में उन्ना तोआनू सनाना चाह्न्नी ऐं साढ़ा ते निं पोल्ट्री फार्म पर साढ़े घर कोल इक घर ऐ उ'नें पोल्ट्री फार्म पाए दा ऐ ते जिन्ना में एह्दे बारे च जाननी ऐं ते में तोआनू दस्सनी आं कि पोल्ट्री फार्म च पैह्लें छोटे छोटे ओह् बच्चे मुर्गे होंदे चूचे ओह् पांदे न फिर उं'दी देखभाल उ'नेंगी उत्थें पाना पौंदा शैड्ड दे बिच्च उं'दी देखभाल करनी पौंदी टैंपरेचर सर्दियें च उ'नेंगी ठंड बड़ी होंदी ठंड दी बजह् कन्नै ओह् बचैरे मरी बी सकदे पर उ'नेंगी दिक्खना पौंदा बड़े तरीके कन्नै उं'दी सांभ करनी पौंदी उ'नेंगी अपने बच्चें आह्ला लेखा संभालना पौंदा ऐ फिरी टैंपरेचर बधाना भट्ठियां भुट्ठियां लानियां अग्ग बालनी उ'नेंगी बचाना ठंड कोलू बचाना फिर जिसलै ओह् थोह्ड़े त्रीह् पैंती दिन दे बिच्च ओह् मुर्गा त्यार होई जंदे न उ'नेंगी गर्मियें च पक्खें दी जरूरत होंदी हवा दी जरूरत होंदी पक्खे लाए दे होंदे उं'दे बास्तै दवाइयां उंदे बास्तै चली दियां बमार बी होंदे ओह् डाक्टर गी बलाना पौंदा दवाइयां लेआना पौंदियां कोई घर दे नुक्से जेह्ड़े असीं करी सकने आं ओह् करने आं जियां कि असें गर्मियें च गुड़ गड़ घोलियै पलैन्ने आं ते उ'नेंगी उं'दी देखभाल करने आं इ'यां गै समझी लैओ जियां इक बच्चे गी दिक्खना इ'यां उ'नेंगी दिक्खना पौंदा ऐ फिर जिसलै ओह् बड्डे होई जंदे ते त्रीह् पैंती दिन ते बाद बड्डे होई जंदे उ'नेंगी असीं बेची ओड़ने देई ओड़ने इद्धर उद्धर चली जंदे ओह् कोई होटलां च कोई कुदै भेजी देन्ने अस उ'नेंगी कंपनी दे फिर असेंगी नुकसान बी ऐ पर फायदा बी ऐ एह्दे बिच्च कम्म बड़ा ऐ करना पौंदा कम्म एह् सारा मुर्गेआं दे ते असीं फिर बाद च जिसलै शैड्ड खाल्ली होई जंदा उसी साफ करने ओह्दे चा बिट्ठ बुट्ठ बगैरा सोतियै साफ करियै उं'दे जेह्ड़े भांडे न उ'नेंगी धोन्ने होन्ने दवाईं आह्ले होंदे उसी दबारा नमें सिरुं उसी साफ करना होंदा ऐ असें उसी बस जी में मिगी इन्ना गै पता हा एह्दे बारे च ते में